नव पीढ़ीपर संस्कृति प्रथाके कड़ाइ पालन करना बहुत जरुरी छै जेनाकि कोनो बच्चा बाहर जाइत छै तऽ ओ एतुका भाषा भूलि जाइत छै आ ओतयके भाषा बोलऽ लागय छै तऽ ओ गाम आबय छै तऽ किछु जरुरी चीज भाषा ओकरा बाजयमे बहुत दिक्कत होइ छै एतुका बारेमे किछु नहि बोलि पाबैत छै तऽ ओकरा बहुत के भाषा सिखाबयके कोशिश करना चाही बड़ा बड़ा शहरमे जाके ओ भाषा भूलि जाइत छै किछु नहि जानैत छै मिथिला क्षेत्रके बारेमे